ڈرائنگ کی شروعات کرنے پہ میں اس میں اس آدمی کو یہ صلاحیت دینا چاہتا ہوں کہ شروعات میں وہ شروعات میں وہ آسان چیز سے آسان آسان سے آسانی آسان ڈرائنگ بنانا چالو کرے جیسے کہ کوئی پھل ہو گیا کوئی سیب ہو گیا یا پھر کوئی پیڑ پودے ایسی چیز ہوئی یا پھر کوئی گھر ہو گیا اس کو میں پہلے شروعات میں بولنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایسی چیزوں ایسی چیزوں کو ڈرا کرے جو آسانی سے ڈرا ہو سکتی ہیں تاکہ اس کا ہاتھ رواں ہو سکے تاکہ وہ ہاتھ اس کا ہاتھ اچھی طریقے سے کلرس کو جان پائے وہ کلر کے بارے میں اچھے سے جان پائے کہ اس چیز میں کیسے کلر بھرا جاتا ہے یا اس چیز کو کیسے کرا جائے گا اس کے بعد اس کے بعد اگر وہ اس کے بعد وہ اپنا ایک سینری پہ دھیان دے سکتا ہے کہ اب میں سینری بناؤں گا مجھے سینری بنانی چاہیے پیڑ پودے جھرنا یہ سب بنانا چاہیے اسے اس کے بعد میں بولوں گا کہ وہ ایک بار ایک بار کسی کا چہرہ بنا کے دیکھے ڈرائنگ بنا کے دیکھے کسی چہرے کسی کے چہرے کی اپنے پسندیدہ آرٹسٹ کی یا پھر اپنے پسندیدہ ہیرو کی یا پھر اینی تھنگ کچھ بھی کسی کا بھی چہرہ بنا کے دیکھے وہ جیسے کہ جیسے کہ اسے سمجھ لو سلمان خان کا چہرہ بنا لے اسپائڈر مین کا چہرہ بنا لے کیپٹن امیرکا آئرن مین کا چہرہ بنا لے کسی کا بھی چہرہ بنائے اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اچھی سی سینری بنا کے دیکھے ایک اچھی سی جیسے وہ جیسے آج کل بولتے ہیں پورٹریٹ بولتے ہیں ایک پورٹریٹ بنا کے دیکھے بہت اچھی طریقے سے وہ ڈرائنگ کو سیکھ جائے گا اس بہانے اور اسے ہر چیز کی بارے میں نالج ہو جائے گی مجھے کس چیز میں کون سا کلر بھرنا ہے